हैलो हां जी मड़ो मी कल थुआढ़े आटो बिच्च ना सांबा आई ही ते सांबा उतरी ते मेरा पर्स ऐ रेही गेआ आटो बिच्च ते दिक्खो हां ध्यान कन्नै भला ऐ आटो च दिक्खो तुस ध्रोइयै कुदै पेदा होना बिच्च गै कुन्नै लैना हा उत्थुआं ध्रोइयै दिक्खो ओह्दे बिच्च कागज़ पत्तर पेदे बच्चें दे सारे घरा दे कागज़ कागूज पेदे नेईं लब्भै दा ते में मुश्कल होई जाना तुस ध्रोइयै दिक्खो सैल्ले रंग दा पर्स ऐ ओह् पजाना इ'यो परमंडल बस स्टैंड जेह्ड़ा ढाबा ऐ इक उत्थें शिव टैम्पल परमंडल पजागे ते सेही मेरे कन्नै दिक्खो हां पक्का करो उ'आं गै रोआं जां ख्यालें बिच्च ते फिर मिगी थ्होऐ गै नेईं ते में परेशान गै रोआं होना बी चाहिदा नी ठीक ऐ